جی ہلو السلام علیکم ہاں ٹھیک ہے آپ کون بول رہے ہیں بھائی اچھا جی شاہنواز بھائی بولیے کیا کام ہے آپ کو اچھا جی یہ آپ مطلب پورنیہ میں ایک میوزیم گھومنا چاہ رہے ہیں جی ہاں یہاں پر آپ کو بہت طرح طرح کے مطلب میوزیم ملیں گے جیسے کہ آپ نے پہلے دہلی میں جیسے دیکھا ہوگا حیدرآباد میں وومین دیکھا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو بہار میں پورنیہ ایک ضلع ہے وہاں پر بھی آپ کو مطلب مختلف طرح کے میوزیم دیکھنے کو ملیں گے

ہاں جی ہم سیمانچل ٹریول سے بول رہے ہیں اور ہمارا کام یہی ہے کہ مطلب جو لوگ آتے ہیں باہر سے اس کو گھمانے کا ہی مطلب کام کرتے ہیں جی ہاں یہاں جی جی آپ کو یہاں رومس بھی مل جائیں گے ریسٹورینٹ مل جائیں گے آپ کو جو فیسلٹی چاہیے وہ بھی آپ کو یہاں مل جائیں گے سر ایک آدمی کا خرچ آپ کو لگ بھگ لگ بھگ چالیس ہزار پڑ جائیں گے ہاں اگر اس حساب سے دیکھیں گے تو مطلب ایک لاکھ ساٹھ ہزار سات دن کے لیے اچھا رہے گا سر آپ ہاں جی جی آپ کو اچھا یہاں وہاں پہ آپ جیسے کہ آپ نے مغل حکومت کے نام سنے ہوں گے بابر وغیرہ سبھوں نے یہاں پر حکومت کیا ہے جو انہوں نے جس چیز کا استعمال کیا ہے جنگِ آزا مطلب لڑنے میں یا پھر مطلب اپنے چھیتر کو بڑھانے میں جس کو گولا کا استعمال کیا بندوق کا استعمال کیا ہے تو سارے چیز کا مطلب آپ کو یہاں پر مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر مطلب وہ جس سنگھاسن پر بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے لگا ہوتا ہے جسے مور سنگھاسن کہتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائے گا جی اس کے نہیں نہیں مطلب ایک دن میں کم سے کم بیس سے پچیس ہزار تو آ ہی جاتے ہیں یہاں پر مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب جیسے الگ الگ جنگِ آزادی کے لیے جاتے ہیں یا پھر مطلب لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے جو جو مطلب ڈریسز کا استعمال کرتے ہیں جیسے مطلب کسٹیومس جو پہنتے ہیں مطلب اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ سارے کسٹیومس یہاں پر رکھا ہوا ہے آپ یہاں پر اس کو مطلب آ کے دیکھ سکتے ہیں جی اس کے علاوہ آپ مطلب جیسے کہ آپ نے نام سنا ہوگا اورنگ زیب کا اس کا کہنا تھا کہ مطلب سات دن میں سات طرح کے ڈریس پہنتے تھے اس کا ساتوں ڈریس آپ کو یہاں مل جائے گا دیکھنے کے لیے الگ الگ کلر کو مطلب بہت زیادہ ڈریس پہنتے تھے آپ مطلب بس پہ بیٹھ سکتے ہیں ٹرین سے بیٹھ سکتے ہیں جا کے ہم آپ کو مطلب بس اسٹیشن یا پھر ٹرین اسٹیشن میں جا کے رسیو کر لیں گے اس کے بعد سارا کام میرا ہے اور اس کے بعد سارے کام ہم کرائیں گے آپ کا ہاں مطلب ہاں تھوڑا بہت تو مطلب الگ الگ رہے گا مطلب الگ الگ ریٹ وغیرہ بھی لگتا ہے آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو مطلب سامنے میں سارا بات بتا دیا جائے گا آپ سے کسی طرح یہاں کوئی فراڈ ہونے کی کوئی چانسز نہیں ہے سارا گارنٹی میرے اوپر ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے گا تو آپ سے ہم مطلب سمپرک کر لیجیے گا اسی نمبر پہ ٹھیک السلام علیکم